हमर सभके इलाकामे तऽ बहुत तरहकेँ काज बच्चासभसे करायल जाइत छै जेनाकि सड़क सभमे जेनाकि बान्धसभमे रोडसभमे सभमे इस्कूलसभमे आओर बहुत तरहकेँ काज घरोसभमे साफ सुथड़ामे राखय छै लोकसभ जेकि नहि करबाक चाही बाल बच्चासभके पढ़बाक लेल इस्कूल जाइके चाही इस्कूलमे बच्चासभकेँ केओ नहि पढ़बै जाइत छै सभ जे छै से पैसा गरीब आदमीसभ छै तऽ सभ गरीब जे छै एहि दुआरे पैसाके लेल बच्चासभकेँ काज दय छै बच्चासभसँ जे छै से ईसभ काज नहि करेबाक चाही बच्चासभसँ बेसीसँ बेसी पढ़यके लेल भेजबाक चाही आओर खेलयके लेल आओर कानून व्यवस्थासँ हम इएह कहब जे एहि पर कार्यवाही करत आओर कारवाही कएके एकर कोनो उपाय निकालत उपाय निकालिके बच्चा सभकेँ पढ़बाक लेल इस्कूलमे भेजत इस्कूलमे भेजत तखने बच्चासभ पढ़तय आओर ई काज बाल मजदूर जे छै एकरा सरकारके रोक लगेना चाही बहुत गड़बड़ भेलय इ नहि होना चाही बच्चासभ गरीबीके चलते पैसाके द्वारा जाइत छै पैसा